नमस्ते जी बताइए सर जी हाँ हम बेचते हैं कार हाँ हम सारी कारे पुरानी ही बेचते नई नहीं बेचते हैं जो कार आपको चाहिए जितने में चाहिए सर आप बताइए हम आपको दे देंगे आप तब ठीक है हम आपको बताते हैं जो भी गाड़ी हमारे पास है सबका रेट हमारे पास है या जितने में आप चाहें एक लाख दो लाख तीन लाख चार लाख पाँच लाख इतने तक हमारे पास गाड़ियाँ हैं हम आपको गाड़ियों का नाम बता देते हैं आपको जो अच्छी लगे आप बताइए हमारे पास नोवा है डिजायर है बोलेरो है आर्टिका है ब्रेजा है आपको जो चाहिए वो बताइए जितने रेट में चाहिए वो बताइए हम आपको दे देंगे सभी रेट में हमारे पास हैं

बोलेरो जो है हमारे पास तीन साल चार साल दो साल एक साल हर हर कंडीसन में हमारे पास है आपको जो चाहिए जितने रेट में चाहिए बताइए जितनी पुरानी चाहिए फाइनेंस जी हाँ हो सकता है हमारे पास फाइनैंस भी हो सकता है जी हो सकता है कितने तक चाहिए आपको बताइए डेढ़ लाख के आस पास तो आपको तीन से चार साल पुरानी वही मिलेगी कंडीसन में रहेगी आप आ कर देख लेना आपको जैसी भी चाहिए जो भी चाहिए हम आपको दे देंगे जितने भी रेट में चाहिए आपको डेढ़ से दो लाख तीन लाख हम आपको जो भी जो भी अच्छी लगे आपको बोलेरो हो गई आर्टिका हो गई ब्रेजा हो गई जो भी आपको चाहिए हम आपको दे देंगे जितने रेट में आप कहेंगे पुरानी से नहीं जो भी हो

हाँ हो जाएगा हाँ हो जाएगा कब आ रहें आप ठीक है आप व्यवस्था कर लीजिए हमें बताइए आपको डेढ़ लाख दो लाख तीन लाख चार लाख में जो भी चाहिए बोलेरो हो या इत्यादि जो भी गाड़ी आपको चाहिए जो आपके बजट में हो आप जो चाहते हों जितनी पुरानी या नई आप वो हमें बता दीजिए हम आपके लिए बुक कर देंगे अब आप आप आ कर ले लीजिएगा हमारे पास से फिर भी आप बता दीजिए कितने समय में आएँगे न अगले हफ़्ते ठीक है फिर अगले हफ़्ते तक हम आपके लिए बोलेरो एक रख रहे हैं आप जब आएँगे ठीक है हाँ आपके लिए हम रखे रहेंगे डेढ़ लाख तक ठीक है दादा जी ठीक है नमस्ते